आंहा मोसौ माथाम दङ ओमफ्राय बोरमा माब्रै दङ ओमफ्राय अमा माब्रै ओमफ्राय दाउ दङ ओमफ्राय ओमफ्राय बिसोरनो मा जाहोनांगौ अमानो थास'जों जेनेबा ओंखामजों माइरंजों रुनानै होयो बे थास'खौ जोङो हानानै सङो संनानै ओमफ्राय अराव रुनानै ओंखामजों थास'जों ज' रुनानै अमानो होयो आरोखि ओमफ्राय बेखौ जानानै अमाया मोदोम जायो आरोखि मोसौआबो मोसौनो बबे गांसोखौ होबा बे मोसौआ गाइखेर ओंखारो आदुम्ब्रा बिलाइ बा बिदिनो मैगं थाइगं बिदिनो दाननानै संख्रि सारनानै होनांगौ आरोखि बिदि जाहोबा मोसौआ गाइखेर ओंखारो आरो बोरमानोबो बिदिनो बोरमानोबो गांसो मोजां मोजां जायगा नायनानै गांसो आव खानानै होनांगौ आरोखि बा हगारखावहोलां नांगौ गांसो नायै नायै खानानै होनांगौ आरोखि ओमफ्राय दाउनोबो बिदिनो एंखुर सारै सारै होबाय थानांगौ होनबा दिनावनो खन्थाम खन्ब्रैया आदार होबाय थानांगौ होनबासो दाउआबो थाब थाब देरगोन मोदोम खागोन आरोखि दाउआबो ओमफ्राय बिनिफ्राय मा होनदों दाउ मोसौनो मोसौखौथ' होनखाबाय मोसौआ जोथोन लानांगौ बिदिनो जों मोजां दाना जाहोनांगौ गांसो हायै हायै होनांगौ दानग्लिनानै होनांगौ संख्रि लागायनानै दै दौनानै होनांगौ होनबा मोसौआ गाइखेरा बुरजा बुरजा मोनो आरोखि ओमफ्राय बेखौ आरो अमाखौ फिसिबा गग्रा लुनानै होनांगौ गग्रा लुनानै अखा हाबा गग्रा सिङाव न' सिङाव खानांगौ सानदुं दुंबा बाहेरायाव बरनना होनांगौ खाथिनि खालाम नांगौ अमाखौ लाबाबो आदार होनायजोंसो अमाफोरा मोजाङै मोजां आदर खालामबासो थाब थाब देरो अमाया बोरमाखौबो बिदिनो दै दौनांगौ सानदुं गोसाबा दै दौनांगौ अखा हाबा लायनांगौ बेराद जोथोन खालामनांगौ बोरमाखौबो